मुझे तो हर तरीक़े की पेंटिंग करना पसंद है लेकिन ज़्यादातर मुझे प्राकृतिक ज़्यादा अच्छी लगती है प्राकृतिक चीज़े बनाना ज़्यादा पसंद है तो पेंटिंग जब मैंने शुरू की थी तब मैं हर तरीक़े की बनाती थी लेकिन ज़्यादातर प्राकृति हो गई जैसे पेड़ वग़ैरह वहाँ पर जो घर शुरुआत में जैसे इस्कूल टाइम पर एक प्राकृतिक एक छोटी सी पेंटिंग ड्रॉइंग बनवाई जाती थी कि एक घर है बाज़ू में नदी है एक पेड़ है और पीछे पहाड़ो से पहाड़ों के पीछे से एक सूरज आ रहा है तब से थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी कर के पेंटिंग मैंने शुरू करनी शुरू करी थी उसी टाइम से तब से ही मेरे को प्राकृति में रहना पसंद है उनकी चीजे़ देखना चिड़ियों की चिड़ियाँ वग़ैरह बनाना तो ज़्यादातर मैं गार्डन वग़ैरह में बैठ कर ही बनाती हूँ वहीं पर पहले कच्चे चित्र बनाती हूँ उनके फिर उसके ऊपर कलर वग़ैरह डालना गार्डन में बैठ कर इतने सारे पेड़ वग़ैरह चिड़िया जो चहकती हैं उनको बनाना पेड़ों पर जो जो चीजे़ वहाँ पर है उनको एक पूरे पेज में ला कर एक देखाना एक ख़ूबसूरती बताना कि प्राकृति कितनी ज़्यादा ख़ूबसूरत है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है